औ दङ जोंनि सिमला बाजाराव दानाय लुनाय मुवाफोरखौ दखानावनो मोननाय जायो जों सिमला बाजारनिफ्रायनो जोंनि जि जुम दानायाव गासैबो मुवा बेसादखौनो मोननो हायो आं बांसिन मोजां मोननाया बालेब एरग्रा बालेब आगर एरग्रा बालेबखौनो मोजां मोनो जों गिबियावनो खुन्दुंखौ थुननानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव मबेलाव थुनानै लाखांनानै सोंनाय जायो आरो सोंखांनानै गान्दैयाव फाननाय जायो गान्दैयाव फानखांनानै जोङो दोंसे दोंसे नो खननानै लानाय जायो आरो नो खनखांनायनि उनाव खाथियालाव रासोखौ सोनानै लानाय जायो आरो लाखांनायनि उनाव जिखौ दानाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो जियाव बायदिसिना बिबार बिबार जिब जुनारनि आगरबो एरनानै लानो हायो बेफोरबायदिनो जोङो जिआव बालेबजों बायदिसिना आगर एरनानै लानाय जायो बिफोरबायदिनो जोङो जि जोमखौ दानानै गानो जोमो बिदिनो जोङो गावनि गाननाय जोमनाखौ दानानै लानाय जायो आरो जोङो जोंनि मोजां आंनि मोजां मोननाय मोसानाय मुसुरनायाव बाहायनाय दामनाय देनायफोरा जाबाय हारमुनि आरो सिफुं दल तबला बेफोरनो जोबोद गोनांसिन बेफरोबायदि दामनाय देनायजोंसो जोङो मेथाइखौ खननो हायो आरो मोजां खोनायो